भाई मां बैंक में पैसा सीड़ाइणु थो चाहियां मूंखे स्कीम ॿुधायो कुझु साहिब हुन में घणा पैसा सीड़ाए सघजनि था सीनिअर सिटीज़न सेविंग स्कीम में अच्छा पर हिकु वक़्तु एतिरो अमाउंट त कोन सीड़ाए सघिबो छाकाणि त हथ में कोन हूंदा लिक़्विडेशन में आहिनि कोन किथां कढाए एफ डीअ ते छुटियूं कराइड़ियूं पवंदियूं वग़ैरह पोइ ॿ ॿ टे टे लख करे सीड़ाईंदो वञां उहो हले अच्छा हा हा हा हा माना उन ई उन ई उन ई टाइम लिमिट त कोन्हे न इएं न थे जो स्कीम पूरी थी वञे ऐं मुंहिंजा पैसा पंजाहु लख पूरा ई न थियनि अच्छा माना टाइम पीरियड कोन्हे अथस इन सीड़प लाइ न न न न पैसा सीड़ाइण लाइ मां अॼु सम्झो पैसा विधा वरी ॿिए महीने वरी टे लख विधा वरी चइनि महिननि खां पोइ वरी टे लख विधा इएं करे मां घणे पीरियड में सीड़ाए सघां थो पंद्रहं लख अच्छा भले साल बि मां पंद्रहं लख पूरा कयां मतिलबु त हा त पोइ इहा इहा इहा त ॾाढी सुठी स्कीम आहे भाई ऐं मां अचां तव्हां वटि पहिरीं पहिरीं क़िश्त खणी अचां कैश खणी अचां की न चैक ॾियणो पवंदो अच्छा अच्छा ठीक आहे ऐं तव्हां जा सब्सक्राइब्ड फॉर्म्स आहिनि उहे फॉर्म भरणो पवंदो अच्छा अच्छा ठीक आहे तव्हां कॾहिं अवेलेबल हूंदव त मां हुन ई टाइम ते अचां तव्हां हिकिड़ी इंफर्मेशन ॾिनी आहे त तव्हां सुठी मदद करे सघंदव मूंखे मां तव्हां वटि ई ईंदुसि ठीक आहे पहिरियों चेक मां टे लख पिया आहिनि मूंखे लिक़्विडेशन में पहिरियां सुभाणे ई खणी थो अचां मां हा हा हा हा ठीक आहे ठीक आहे साईं तव्हांजी महिरबानी तव्हां जी ॾाढो सुठे नमूने सम्झाइव स्कीम सुठी ॿुधायव ऐं मुंहिंजी बिल्कुलु पसंदि जी स्कीम आहे वाह साईं वाह थैंक यू थैंक यू फॉर यॉर कौर्डिनेशन कौपरेशन थैंक यू